हॅलो हॅलो मॅडम सेजल नर्सरी सावयवेऱ्या न्हय आमी न्हय तुमच्या कडल्यान पन्नास ल्हान ल्हान झाडां व्हेल्लीं तेतू भितर बट्टन आशिल्ले शेवतीं आशिल्लीं गुलाबाची कलमां आसलीं अशीं मिक्स व्हेल्लीं आनी तुमकां याद आसची ना एकवेळ म्हणून आतां ती आतां व्हेल्ली बरोबर आसा तीं आमी वेवस्तीत लायलीं बी आनी आतां तेंचें आतां पळय पावसाचो सिजन येवपाचो जालो न्हय म्हणजे जनरल आमी जशीं पळय आतां जशें आमी आतां पळय केयर घेता न्हय तशेंच पावसान घेवपाचें काय पावसान किदें वेगळें बी तशें किदें करचें पडटा

आं हां हां आं हां हां आं आं हां हां आमी बाजारान जें मेळटा पळय तें तुमचे कडल्यान घेतिल्लें तेंत वापरलां सद्याक आतां हांवें तशें ऑर्गेनीक ऑर्गेनीक ना ना सगलीं जमनीन घातल्या आतां सगलीं जमनीन घातल्या

आं हां

हां हां हां आं ओके ओके आं हां हां आं हां हय हय सगलीं फ्लावरींग व्हेल्या

आं हां आं हां आं हां ओके ओके तें आं हां हां तें बरें थँक्यू थँक्यू तुमगेर आमी हांगा आयल्ली तेन्ना विचारलेले पूण आतां पावसांतलें म्हणलें कितेंय आसा काय म्हूण विचारतालें आं देव बरें करूं ना सांगता तुमकां हांव फोन करून आं देव बरें करूं बरें बरें बरें बाय ओके या